हैलो हैलो अंजी म्हाराज बोल्लो कुन बोल्ला दे तुस अच्छा अच्छा जी ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक म्हाराज कोई गल्ल नी साढ़ा कम्म गै इयै थुआढ़ी सेवा गल्ला बैठे दे ओह् कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं म्हाराज जी ओह् सबकिश अस करी लैने तुस कुद्धरा बोल्ला दे तुस अच्छा अच्छा ठीक जम्मू कोई गल्ल निं अस तुस पूरा अता पता देई ओड़ो मेरा इयै नंबर चला दा व्हाट्सएप एह्दा फिर में अपना देई ओड़ेआ अपना पूरा पता गै देओ तुस कुद्धर दे ओ ते ओह् जगह जित्थें अस पुज्जी जाह्गे ते दर्शन करी लैगे ते भी जगह बी दिक्खना पौनी ते भला टेंट हाऊस कुत्थें लाना ते सजावट बगैरा करनी ते असें पैह्लें दिक्खना पौंदा सब किश ते अस सबेल्ला दिक्खी लैगे अस इसाी मतलब कि दिक्खियै पता लग्गना जिन्ना मज्जी खर्चा करना ते अस तुसेंगी सनाई ओड़गे जिन्ना बी लग्गे गा ठीक ठीक असें ई सनाई ओड़ेओ आं जी आं जी ओह् गल्ल ते स्हेई ऐ म्हाराज ते असेंगी तुस व्हाट्सएप उप्पर करी ओड़ेओ नी आं मोटरसैकल बी ऐ कोई गल्ल निं आं ठीक ऐ ठीक ऐ ते होर दस्सो कोई साढ़े लायक कम्म आं ठीक ऐ मिगी सनाना आं में उऐ लग्गी पेआ सनाना एह् छब्बी दिसंबर गी ठीक ते साई ते लिखी लैगे ते साई ते तुसें देना पौनी स्हानू ते साढ़े कोल होर बी फंक्शन होर पैंडिंग न पेदे आं जी आं जी ठीक ऐ ठीक ते ठीक ऐ तुस मिगी सनाई ओड़ेओ तुस जेल्लै बी होग नेईं ते नेईं ते ठीक ऐ ठीक ते मतलब ठीक ऐ